जी हाँ वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने से हिंदी भाषा का उपयोग भी बदल गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट में लोग वर्तमान में हिंदी में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट रूप में इस्तेमाल शब्दों को कम समझ पाते हैं जब कि अंग्रेज़ी भाषा में लिखित शब्दों को ज़्यादा मेहत्वपूर्ण योगदान देते हैं हिंदी भाषा का उपयोग टेक्नोलॉजी के कारण वर्तमान में बदल गया है क्योंकि वर्तमान में सभी लोग टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से जुड़ गए हैं तो वो हिंदी भाषा का उपयोग कम कर पाते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस से हिंदी भाषा का उपयोग इंटरनेट के माध्यम से भी बदल गया है